हेलो कुछ लोग समाचार हिन्दी भाषा में अधिक से अधिक लोग पसन्द करते हैं कुछ लोग जहाँ के कुछ ऐसे चैनल भी हैं जहाँ के की जिस गाँव में गए उस गाँव की मतलब भाषा में कोई भोजपुरी बोल रहा है कोई हिन्दी बोल रहा है किसी भी भाषा का वह प्रयोग करते हैं कुछ चैनल ऐसे हैं लोग अधिक से अधिक हिन्दी भाषा में ही अपना समाचार को सुनना पसन्द करते हैं रह गया सवाल कि देशी भाषा में सबकी समझ में बात आती है कि कहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ और अन्य भाषा के लोग जानकार भी नहीं हैं और न कुछ कर पाते हैं इसलिए देशी भाषा का ही प्रयोग होता है और उसको लोग अच्छा मानते हैं इसलिए देशी भाषा या हिन्दी दोनों को ही लोग पसन्द करते हैं जोकि भई ठेठ में बोल दिए कि यहाँ यह हो गया वहाँ यह हो गया तो कि भई हमारी बात समझ में आई कि वह लोग ऐसे बोले हैं अच्छी तरह से समझाए हैं कि समाचार वहाँ का ही है यहाँ का ही है और जोकि भाषा समझ में नहीं आएगी कि इसमें सबसे सर्वप्रथम हिन्दिए भाषा को लोग पसन्द करते हैं इसीलिए हिन्दी भाषा का समाचार सबसे अच्छा है और सबसे बढ़ियाँ है देखने में सुन्दर भी लगती है हिन्दी अच्छी भाषा भी है और हिन्दी के लिए सब लोग तत्पर रहते हैं कि नहीं भई हिन्दी में हम बोलें आप बोलें तो सबको सा बढ़ियाँ लगता है किसी भी गाँव घर में सब लोग हिन्दी को ही पसन्द करते हैं क्योंकि हमारा मतलब की राष्ट्र भी हिन्दी है हिन्दी लोग और भोजपुरी को ही लोग पसन्द करते हैं इसलिए लोग समाचार को हिन्दी में ही सुनना अधिक पसन्द करते हैं कहीं का समाचार हुआ देश विदेश का तो सुनते हैं वहीं हिन्दिए में हो तो हमलोग उसको पसन्द करेंगे अन्य भाषा में तो उनको भाषा ही नहीं आती है तो वह कैसे पसन्द करेंगे इसलिए सबसे अच्छी भाषा कोई है वह हिन्दी है और देशी है उसको लोग देशी और हिन्दी दोनों के ही नाम से प्र जानते हैं आएँ इसलिए हिन्दी भाषा ही सबसे अच्छी भाषा है और इसका समाचार सबसे पसन्दीदा होता है और हर समाज हर विचार के लोग जो पढ़े लिखे भी हैं वह भी समझते हैं जो अनपढ़ है वह भी समझते हैं कि हिन्दी समाचार की जानकारी सबको प्राप्त होती है